جی ہاں بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جن کے بارے میں لکھنا چاہتی ہوں لیکن دل میں تھوڑا حادثہ اس بات کا رہتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے یا کیا اس کے بارے میں لکھنا غلط تو نہیں ہے ویسے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن لے لے کیونکہ ہم لوگوں کو اگر کسی چیز کے اوپر لکھنا ہوتا ہے تو ہم لوگ آسانی کے ساتھ اس مضمون کے اوپر مطالعہ کر کے لکھ دیتے ہیں لیکن بہت سارے احساس حساس موضوعات ہیں جو میرے خیال میں ہندوستان میں ممنوع ہے جیسے کہ دہشت گردی اور اسی طرح دیگر جرائم مضامین ہندوستان کے اندر ممنوع ہے اس سلسلہ میں ہم لوگ بھی مسلسل بچے رہتے ہیں اس طرح کا کوئی مضمون نہ لکھے جس سے ہم لوگ حکومت کے نظر میں آئیں کیونکہ وہ چیز یہاں پر منع ہے اس کا اس کا نہ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس سے ہمارے لیے نقصان بھی ہو سکتا ہے